میری ذاتی زندگی کے اندر بہت سے ہدف ہیں جن میں سے دو بہت اہم ہیں ایک ایجوکیشن سسٹم میں اور دوسرا بزنس ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے جو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ابھی میرا ماسٹر ہے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوگئی ہے اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر میں نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہا ہوں نیٹ جے آر ایف میرا کلیئر ہو جائے تاکہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ایک وہ میری خواہش ہے زندگی کی میں اسسٹنٹ پروفیسر بن سکوں اور ملک کی کسی سینٹرل یونیورسٹی کے اندر وہاں ایک استاذ کی حیثیت سے ایک پروفیسر کی حیثیت سے میں وہاں شعبے کے اندر اردو شعبے کے اندر میں کام کر سکوں اور ملک کے نئی نسلوں کو نئے طریقے سے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی جدید چیزیں سیکھی سمجھی ہے ان کے اوپر میں عمل کرسکوں جو میں نے عمل کیا ہے اپنے بچوں کو اپنے اسٹوڈینٹ کو اپنے طالب علموں کو میں ان پر عمل کرا سکوں اور دوسری چیز میری زندگی کے اندر ایک یہ ہے جو میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا بزنس مین بھی بن سکوں اس کے لیے ایک یہ چیز ہے آپ مجھ سے اہم سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو زندگی کے اندر دو راہیں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ جو آج کا دور اور ماضی کے دور میں حال اور ماضی میں بہت فرق ہے ماضی ہمارا ایک کسی کام میں زندگی گزر کر سکتے تھے ماضی ہمارا ایسا تھا لیکن آج کے دور میں حال جو ہے بہت مہنگائی کا دور ہے اور نوکریاں کم ہیں اور یقیناً ہر ایک کو ملک کے کسی ادارے میں کسی شعبے میں کسی اسکول کالج یونیورسٹیز یا پھر بہت سے حکومت کے سینٹرل گورنمنٹ کے صوبائی گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہوتے ہیں وہاں آپ کو نوکریاں نہیں دے سکتی ہر ایک کو نہیں کیونکہ ملک کی جو ہے جَن سنکھیا اور کیا کہتے ہیں آپ جو ہمارے آبادی ہے آبادی کا جو ہے تعلق بھی رکھتا ہے اس کے اندر جو سبھی کو گورنمنٹ نوکریاں نہیں دے سکتی ہیں تو اس کے لیے میرا دوسرا یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بزنس بھی کریں تاکہ جو ہمارے کاروبار بھی بہتر ہوگا اور ہمیں ایجوکیشن سسٹم بھی اپنے ہم اچھا کر سکتے ہیں اور یقیناً ہم جب ہم ایجوکیشن کے اندر ہم اچھا کر سکتے ہیں تو ہم ایک اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہوگا وہ ہر ایک میدان میں بہتر کر سکتا ہے تو میرا اپنا ماننا ہے اور میری اپنی خواہش ہے جو میں ایک اچھا پروفیسر بن سکوں کسی ملک کسی سینٹرل یونیورسٹیز میں سے کسی یونیورسٹی میں میں پڑھا سکوں ایز اے پروفیسر وہاں لگ سکوں اور دوسری خواہش یہ ہے جو میں ایک اچھا بزنس مین بھی بن سکوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں خود روزگار سے تو لگا رہوں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی میں روزگار دے سکوں اسی لئے میری زندگی کے دو یہ اہم پہلو ہیں جو ایک خود ایک اچھے کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانے کا اور دوسرا یہ اچھا بزنس مین بننے کا تا کہ اس لیے ہے جو ہر ایک کو اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے جو دو خواہشات ایک ساتھ لیکن حقیقت یہی ہے جو انسان ہر ایک انسان کے اپنے اپنے ہدف ہوتے ہیں اور اپنے اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اور یہ ٹارگیٹ یہ ہے جو روزگاری ملک کے اندر بہت زیادہ ہے تو اگر آپ اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں تو آپ روزگار بھی دے سکتے ہیں اس لئے میرے یہ دو خواہشات ہیں شکریہ